जो किसान को माल गाय माल रहता है वह अपना जो है खेत में से अभी फसल लगा हुआ है तो अभी तो खेत में डाला नहीं जाएगा उसको जमा करते हैं एक ढेरी बनाते हैं जितने भी गोबर हैं उठा करके अपने एक जगह जमा करते हैं खेत जब ख़ाली होता है तब उस खेत में पहले हल से ट्रैक्टर से जुतवा करके उसके बाद जो है उस ट्रैक्टर पर लोड करते हैं पानी डाल करके उसको पैर से पहले जो है पूरे को गीला करते हैं उसके बाद जो है ट्रैक्टर बुलवाते हैं ट्रैक्टर पर लोड करते हैं बारी बारी से ट्रैक्टर धीरे धीरे धीरे घूमते रहता है और दो आदमी इधर दो आदमी उधर अपने कुदाली से खेत में डालते हैं और खेत में डाल करके फिर उसमें हल चलाते हैं हल चला कर के उसके बाद जो है जा करके फिर फ़सल लगाते हैं और जिस आदमी के पास बैल गाय नहीं हैं लेकिन थोड़ा बहुत खेती करते हैं ऐसा भी आदमी हैं गाँव में जिसके पास गाय माल नहीं है वो आते हैं और जिसको गाय माल रखे हुए हैं वो खेती नई करते हैं ऐसा भी है तो जो नहीं खेती करते हैं और गाय माल रखे हुए हैं उससे जा करके बात करते हैं जोकि हमको गोबर चाहिए तो कितना लेना है नहीं लेना है दो ट्रक ट्रक तीन ट्रक ट्रक पाँच ट्रक ट्रक जो भी होता है उस ढंग से बात करके ले लेते हैं दो सौ रुपये हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार जैसे जैसे जिसको बना चला वे अपना जो है ख़रीदते हैंं और अपने खेत में डालते हैं यह जो है गोबर से होता है कम और बहुत सा ऐसे भी आदमी हैं गाँव में सुना गया है जो गाय का मूत्र जो होती है उसको पीने से कुछ ऐसी बीमारी है जोकि ठीक होती है तो बहुत ऐसे आदमी हैं जो गाय तो पहुँचते नहीं हैं तो जाते हैं गाय बथान पर और उससे जिस बात से वह वहाँ रुके रहते हैं रुके रहते हैं देखते हैं जो अब गाय मूत्र कर रहे हैं तो उस समय वहीं ले करके और वहीं पीते हैं गाय के बथवन पर ही इधर उधर वे नहीं जा करके पीते हैं या ऐसा नहीं है जोकि ले करके रखे हैं उसके बाद कभी पिए वैसा नहीं है यह जो है गाय का बथान पर ही पीना पड़ता है इस चीज़ को तब ऊ फ़ायदामंद होता है ऐसा सुना गया है और देखा भी गया है तो यह तो हो गया खेती बाड़ी का बात तो होइये गया जो कि क्या करना है गोबर को अपना जो है